मैंने डाक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब पढ़ी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पिछड़ी जात के साथ कैसे सुलूक किया जाता था उस कहानी ने मुझे बहुत ही भावुक किया और रोने पर भी मजबूर कर दिया था उन्होंने बताया कि पिछड़ी जाति जो दलित समाज के लोग होते थे उनके ऊपर कैसे अत्याचार किया जाता था उन्हें पानी तक भी नहीं पीने दिया जा सकता था वो कुएँ के पास जाते थे तो उन्हें उनको कुएँ से भगा दिया जाता था वो पानी भी नहीं पी सकते थे किसी नहर के पास नहाने जाए तो उन्हें नहाने नहीं दिया जा सकता क्योंकि पिछड़ी जाति में उन्हें जो है अछूत माना जाता था पहले लोग इन्हें अछूत मानते थे इनके किसी भी चीज छूने से वो चीज दूषित हो जाती थी वो खराब हो जाती थी ऐसा पहले लोग मानते थे उन्हें मंदिरो में भी नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि उनके मंदिर जाने से वो मंदिर जो है अपवित्र हो जाएगा और उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जाता था उन्हें पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं होता था तो इसी के बारे में डाक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें बताया कि पहले के जाति की जो लोग होते थे उन्हें पढ़ने लिखने या कुछ भी किसी भी चीज का अधिकार नहीं होता था यह कहानी आपको बहुत ही भावुक कर सकती है इस कहानी को आप अगर खाली टाइम पाए तो जरूर पढ़ें ये डाक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहानी लिखी गई है